बर' रावा भारतनि दाइनथि फारिलायाव हाब्बाय बेजों लोगोसे बर' रावाबो भारतनि मावख'आरि राव महरै गनायथि मोनबाय बेयाव आंहा खोब गोजोननाय दङ आरो आं बेखौ बुंनांगोनबो जे भारत बरस'आव गासै नैरोजानिबो बांसिन रावफोर रावसाफोर दं जायनिखि भारतनि संबिधानाव गनायथि मोनाखै नाथाय दिनै बर' रावा भारतनि संबिधानाव गनायथि मोनबाय दाइन सेदिउलाव हाब्बाय बेनिखायनो आंहा बेयाव खोब गोजोननाय दङ दा बेयाव जों बुंदों बर' रावा देबनागिरिजों सोमजिनाय मोनसे राव बेयाव सिगाङाव जों मिनथिगौ देबनागिरि आरो रमान स्क्रिप्टनि जांख्रिथाय आन्दा'लन खालामनायाव बै समाव गोबांथार मानसिफ्रा जिउ खहा जालांबाय सेख्रिफायस होलांबाय बावसोम लांबाय बेनि गेजेरजों रमान स्क्रिप्टआ जादि जालाङाखिसै बेनि उनाव फैनानै जोंनि दा देबनागिरिजों लिरनाय बर' रावा फैयै फैयै भारत सोरखारजों गनायथि होजाबाय मोजां जादों गोजोननायबो मोनदों दा बेयाव हिन्दिजों रुजु माबायदि रुजुथाव बे बाथ्राखौ फंनैसो आं बुंनो लादों नंगौ भारतनि जिथु राव हिन्दि बे जाबाय बिमा राव भारतआरि राव दा बे हिन्दि रावा देबनागिरिजों लिरनाय आखरा जोंनि बर' रावजों एक्के नाथाय बेयाव सोदोबथिया गुबुन गुबुन जाय हिन्दि रावआव सोदोबथि लिरदों बै बर' रावआव कमफ्लितलि गुबुन बेयाव जेबो गोरोबथाय गैया सोदोबनि बेलायाव नाथाय हांखो हांखोआव खिन्थु गोरोबथाय दं होननानै आङो सानो बेनिखायनो बे बेलायाव हिन्दिजों आरो बर' रावजों रुजुथाव रुजुनो हानाय बाथ्राफ्रा बेनो जि आखरा बिनि जिथु स्क्रिप्ट बेयो बर'जों हिन्दिजों एखे नाथाय बा बिनि सोदोबथिफ्रासो गुबुन गुबुन आं बेखिनिखौनो बुंबाय